हाँ शहर की तुलना में हम शहर में इसलिए रहना चाहते हैं कि गाँव क्षेत्र में जो है वो नहीं हो पाता है इलाज सरकारी हॉस्पिटल में जाने के बाद हमें नहीं इलाज हो पाता है हम एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं और उसको ठीक से इलाज नहीं होने पर रोगी जो है और अथि हो जाता है हम चाहते हैं कि हमरा इलाज सही से हो गाँव घर में जो है वो इलाज सही से नहीं हो पाता है इसलिए हम शहर में रहना चाहते हैं क्योंकि गाँव का जो हॉस्पिटल है वो उसमें सब कुछ उपलध नहीं है हम बाहर ले जाते शहर ले जाते हें तो वहाँ इलाज ठीक से हो पाता है और गाँव घर में जो है वो रोगी जो है ठीक से उसका इलाज नहीं हो पाता है प्राइवेट में दिखाने के बाद हमको वहाँ जितना पैसा बताता है हम उसना उतना नहीं दे पाते हें जिसके कारण ठीक से इलाज नहीं हो पाता है और सही इलाज नहीं हो पाता है हम चाहते हैं कि मेरा रोगी जो है वो ठीक से उसका इलाज हो इस गाँव घर में इसा ऐसा सुविधा नहीं है हम बहुत बाहर शहर में जाने से बहुत ही अच्छी होती है वो ठीक से इलाज हो पाता है और बहुत ही देर तक हम इंतज़ार करते हैं और उसके बाद भी ठीक से इलाज नहीं हो पाता है हम बहुत ही गंभीर स्थिति में हैं और उसके बाद भी उसका इलाज नहीं होने के कारण हम वो रोगी से हाथ धो बैठते हैं इसलिए गाँव का जो स्वास्थ्य केन्द्र है वो ठीक नहीं है हम इसलिए शहर में रहना चाहते हें शहर का इलाज सही से हो पाता है और सही से होता है इसलिए हम गाँव में ही रहेंगे और गाँव का ही गाँव में रहना नहीं पसंद करते हैं गाँव का सुख सुविधा ठीक से नहीं हो पाता है हम शहर में ही इसका उपचार ठीक से हो पाता है हमें चाहिये कि गाँव घर में भी इसका इलाज उसी तरह हो जिससे कि गरीब लोगों की जान बचे और गरीब लोगों का भी इलाज हो पाए इस शहर में सब नहीं जा सकता है क्योंकि सबके पास उतना उपलब्ध नहीं है जो कि वो कुछ कर सकें हम चाहेंगे कि गाँव घर में भी इसका बेहतरीन इलाज हो और रोगी ठीक से ठीक हो पाए शहर में सबसे संभव नहीं है सब सब नहीं इलाज करवा सकता है क्योंकि सबके पास उतना सीमित पैसा है और सब सीमित ढंग से अपना किसी तरह जीते हैं और अपना काम करते हैं स्वास्थ के लिए ई गाँव घर में जो है वो बहुत हानिकारक है बहुत ठीक से इलाज नहीं हो पाता है हम चाहते हें कि गाँव घर का भी उसी तरह इलाज हो जैसे शहर में हो रहा है शहर में सब कुछ का उपलब्ध है सब कुछ का इलाज हो रहा है शहर में भी चाहता है कि हम इलाज ठीक से कर सकें